आं कोण हय हय हय तुमी कोण आंं हां सांगात कितें कितें प्रॉब्लेम आं तुमका हांवेन जी टॅबलेट म्हळ्या टॅबलेट्स दिल्ली आनी थेरपी दिल्ली तशेंच जे तुमका हांवें लावपा खातीर लॉशन दिले तें तुमी सारके हे केले आं हां आं हां हां हां ओके तस जाल्यार आनी तुमी ज्या तुमका हांवें जो डायट सांगल्लो तसो तुमी डायट बी घेताला न्ही

आं हां हय हय ओके ओके तस जाल्यार तुमी मातशी तुमचे जे प्रवास बी आसा ते मातशे तितले करपा वचनाकात आनी एक काम करात तुमची दुसरी अपॉयन्टमेंन्ट आसा ती फिक्स करून घेयात हे करून आनी त्या प्रमाणे तुमी परती म्हज्या म्हऱ्यात येयात हांव मातशी तुमची जी थेरपी आसा तेतून ती मातशी चेंज करून दिता तुमका हे करून हां हय हय हय हय आं बरें बरें आं हां बरें बरें तुमचे जेन्ना धूव येतली न्ही

आं बरें बरें आं हां हां तुमची जेन्ना धूव येतली न्ही तेन्ना तुमी म्हाका कॉल करपाक लायात आनी त्या प्रमाणे हांवें हांव मागीर हांव तुमका मागीर जसो चार्ट आसा हे आसा तशी थेरपी आनी हे तुमका सगळे तिका समजावून सांगता तुज्या धुवेक मागीर ती तुमका तशी हे करतली आं ओके